होय तुमी सप्लाय करतात आं म्हाका सांगू शकता तुमी खंयचे तें बरें आसा तें मात्शें सांगात नांंव कित तेजें हां आनीक आं आं दोनी तरेन मेळटा आनीक रेट बीन कशी आसता तर आं कितली दीस मेळटात कितलें दीस उरतात माय आयटम

आनी म्हाका एक

आं पूण सर्विस फास्ट मेळटा आं आनीक प्लस लाॅजींग घेतल्यार हय आं

आनीक खंय तुमकां पर रूम खबर आसा हें एक रुमाची हे फी हां आं

आं आनी बरें आसा रूम बी आं आनीक आनी कोलवा लागीं बी खंय यें आसा यें हाॅटेल कित्याक सांगू आमी न्ही भोंवपाक आयिल्लीं म्हळ्यार आमगे फेम् फेमिली आसा म्हणजें तें आमगे कितें जाता कोलवा बिच लागीं बी जाल्यार आमकां बिचार वचपाक बऱ्याक पडटलें न्ही म्हण तें कोलवा लागीं

आं तशें जाल्यार हांव आमकां जर मेळत हांव मिस्टराक विचारता आनी मागीर तुमकां सांगता हांव आं पळयता हां आं बरें हां हां बरें हां बरें हां बरें बरें